وعلیکم السّلام

ہاں ہاں سُنو نا میرے وہاں ہول سیل میں سب مِلتا پینسل ربر پین کیا چاہیے آپ کو بالکل بالکل آپ آپ کو سب چیز مناسب ریٹ میں ہول سیل میں مِل جائیں گی آپ آرڈر کر دیجیے لِکھوا دیجیے میرے پاس میں آپ کو بھیج دوں گی ہاں ہاں بالکل بائے بائے میں آپ کا ویٹ کروں گی بائے بائے ہاں ہاں میں آپ کا انتظار کروں گی آنا کوئی بھی ٹائم آ سکتے ہیں آپ آپ کا بھی شُکریہ میرا دُکان کا ٹائم صُبح نو بجے سے رات میں دس بجے تک رہتا ہے نہیں نہیں اینی ٹائم کُھلا رہتا ہے ہفتے کے دِن اتوار کے دِن خالی بند رہتا ہے اللہ حافظ